दिक्खो जी जेह्ड़ा में पैह्ला गिफ्ट जेह्ड़ा ते पैह्ला प्रोडक्ट पैह्ली जेह्की चीज़ ओह् ही म्हाराज

प्रैस जेह्ड़ी ही तो ओह् मतलब कि बड़ी अच्छी क्वालिट दी प्रैस थी बड़े दिन चली ओह् होर बाकी आह्लियें प्रेसें दे मुकाबले अगर दिक्खना होऐ तां एह् प्रेस जेह्ड़ी लैती ही में एह् इक स्हेई प्रेस ही जेह्ड़ा में पैह्ला प्रोडक्ट लैता हा होर बड़े दिन चली ही कम से कम चार पंज साल जेह्ड़ी एह् प्रेस चली ते कपड़ें गी बी शैल होई जंदी वट् एह् हा थोह्ड़ा कि साढ़े ग्रांऽ च केह् होंदा कि बिजली दी प्रॉब्लम बड़ी होंदी प्रॉब्लम एह् निं होंदी कि एह् निं कि साढ़ी जेह्ड़ी वोल्टेज होंदी जां लोड़ होंदा घट्ट होंदा मतलब कि वोल्टेज घट्ट होंदी एह्दे कारण कुसै बेल्लै इं'या होंदा कि थोह्ड़ी मुश्कलात आई जंदी ते इं'या गल्ल कीती जा ते प्रेस थी जेह्ड़ी स्हेई प्रेस होंदी ही ते उन्ने बड़ा दिन जेह्ड़ा टाईम बड़ा टाईम मतलब चली साढ़े जेल्लै में पैह्ली प्रेस लैती ही चार पंज साल कड्ढी ही बाकी आह्लें कन्नै दिक्खेआ जा ते कपड़े गी बी कोई खास नुक्सान होआ गै नेईं होआ गै नेईं अग्गै अग्गै प्रेस शैल थी कपड़े बी सखाने कुत्थै एह्दे कन्नै एह् बाकी